बर्तन धोने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि जूठे बर्तन या गंदे बर्तन को सबसे पहले पानी से हल्का गीला करें और हल्का सा धोएँ जिससे कि उसमें अगर खाना कुछ भी चावल दाल या कुछ भी लगा हुआ है तो वह हट जाए और उसके बाद बर्तन को में आप डिस वॉस या वीम लिक्विड या कि जो भी आपके पास लिक्विड या सोप है धोने का बर्तन का वह उसको आप लगाएँ स्कॉच ब्राइट या जो भी आपके पास है इससे और उससे बर्तन को आप साफ करें और उसके बाद बर्तन को थोड़ी देर गरम पानी में रखें जिससे कि उसमें जो भी बैक्टीरिया बचा हुआ है वह मर जाए और तैलीय बर्तन को साफ करने के लिए आपको वीम लिक्विड है की जरूरत पड़ेगी उससे आप बर्तन को धोएँ फिर पानी से अच्छी तरह से धोएँ और फिर गरम पानी में थोड़ी देर रखें